मैक्रोवेब ओवन के जे नकारात्मक पॉइंट छै नम्बर एक कि ओकर खानाके जे छै से गुणवत्ता कम भए जाय छै कियाकि ओ बहुत ही जादा हाई टेम्परेचर पर जे छै से खाना के बनाबैत छै तकर बाद आहाँ खानाके रीयूज करै छियै बार बार एके खानाके गरम कऽ कऽ खाय छियै तऽ ओहू से खाना जे छै से ओतना लाभदायक नहि भए पाबै छै अपन शरीरके लिए तकरबाद छै कि जे ई आहाँके एकरा ऊपर जे छै निर्भरता बढ़ल जाय छै आओर एहि चक्करमे हमसब घर मे कोनो बेसी छै खाना कोनो दिक्कत नहि छै एकरा पहिले फ्रिजमे राखि दियौ फेर बादमे ओवन मे गरम कऽ लियऽ तऽ ई सब सारा चीज जे छै से एकर नकारात्मक पहलू छियै तऽ हमरा लागै छै एहिसँ ताहि दुआरे अपना सब के पुराना चीज ही बढ़िऑं छै ई ओते जादा हैंडी नहि छै अगर एकरा स्वास्थ्यके दृष्टिकोणसँ देखल जाय तऽ बहुत सारा निगेटिव बात एकरामे छै